हमरा लग मशीन हइ हम सिलाइ करै हिए हमरा अच्छा सिलाइ करै हिए तऽ सभ बहुत आदमी आबै हकिन आओर आओर सिलाके बाद अच्छा तब भी बोलै हकिन कि आओर अच्छा सिऔ ई सब तनि जाहिसँ सिलाइ फड़ाइ फटै नहि जल्दी सिलाइ उघड़ै नहि तऽ हम चाहै हिए कि आओर किछु अच्छा बनाबैके लेल सोचै के लेल मतलब कि बढ़िआँ सिलाइ धागा अच्छा होइके चाही दूर नहि जादा होइके चाही नजदीक होना चाही आओर धागा जल्दी जे टुटि जाइ छै कमजोर रहै छै तऽ ओहिमे अच्छासँ सिएके पड़ै छै अहाँके होइ गेल जादा मेहनति ओहिमे बहुत छै तऽ ओहिके बढ़िआँसँ काटबै सिबै तऽ अच्छा गहिँकी आएत अहाँके अच्छा अहाँके हो गेल जे डिजाइन भी अच्छा सिएके होइ हइ ओहिमे अहाँके हो गेल कतना लम्बा कतना चौड़ा कतना मेहनतिमे अहाँके कतना टाइम बचाके अहाँके कतना सिलाइ करैके अइ ई सब अच्छा तरीकासँ सिबै जे अहाँके अच्छा बेवहार अच्छा संस्कारमे बहुत आदमी आएत सिएलए आओर सिआबैलए कोइ देखै हकिन दीदी हमरो सिखाइ दिऔ जे हमहूँ सिबै कोइ देखै हकिन चाची हमरो सिखाइ दिऔ हमहूँ सिबै एगो जइधी हकिन देखै हकिन सिएत चाची लाबऽ ई हम सिए हिए तऽ हुनका कहलहुँ अहाँ जाउ पढ़ू अहाँ बादमे सिअब हमरा सिए दिअऽ हमरा बहुत गोटाके सिएके हइ तऽ बोलै हकिन ठीक सिअऽ हम सिबै बादमे तऽ कहली आइ ई चीज नहि हिकै ई चीज सी दै हिए हुनकर पहिले देबेके हइ ओ कहलखिन पहिले ब्लाउज सी दैलए जे सी दिअऽ अहाँ तऽ ब्लाउज हम काटली अहाँके फेर काज पट्टी काटली बटम पट्टी काटली तब सिली फेर हेम करली काज करली तब सिली तब हुनका रेडी कैके दैके होइ छै फेर अहाँके हो गेल ब्लाउज तऽ ब्लाउजमे तऽ जानते हिए कतना रङ्गके बटम लगा दिऔ हेम कऽ दिऔ ताहिके बाद अहाँके साया सायाके सिएके लेल बहुत तरहके काटैके पड़ै छै आठो अथीके कटाइ छै चारि चारिओ पट्टीके कटाइ छै आठो पट्टीके छओ कलीके सब सिए हिकै हुनकामे छओ कलीके फेर छै छओ दैके जोड़ै पड़ै छै चारि कलीमे चारि दैके जोड़ै पड़ै हइ फेर अहाँके हो गेल आठ कलीके तऽ आठ दै काटबै आठ कलीके आठ डिजाइन बनेबै तब अहाँके होत फेर जइसन धागा होइ ओइसन अहाँके कपड़ा मिलाबेके पड़त जइसन कपड़ा अहाँके धागा मिलाबेके पड़त साड़ी होइ या साया होइ या ब्लाउज होइ या फुल पैन्टके कपड़ा होइ या शर्टके कपड़ा होइ जइसन कपड़ा ओइसन धागा मिलाके अहाँके बनाबेके पड़त अहाँके होइ गेल मेँही मेँही सिलाइ देबै अच्छा सिलाइ देबै तब अच्छा अहाँके होत फेर अहाँके हो गेल अहाँ चाहबै हम आओर इहो अच्छा सिलाइ करिए जे हमरा लग आओर आदमी अहाँ आएब तऽ ओहि लेल हम सोचलिए जे गोरवला सिलाइ गोरसँ चलाबैवला सिलाइ मशीन हइ तऽ हम अहाँके इन्टरलॉक पिक्को करैवला किनैके चाहै हिए तऽ ई मे लाइनोपर इनवोटर लगा दै छै तऽ ओहोमे लाइनपर सिलाइ होइ छै ओहोमे मेहनति बहुत हिकै अहाँके जइसे जइसे चलेबै वइसे अहाँके चलत ओहोमे बिजली बिल उठबे करै छिकै उसमे भी बहुत घण्टा उठै छै मेहनति हइ अहाँके होइए जहाँ सिएके अहाँके दसगो ब्लाउज वहाँ वहाँ बुझिऔ अहाँ पाँचे गो सिबै तभी भी अहाँ भरिदिन अहाँके टाइम लागि जाइए तैओ घर अँगनाके काम बाँकिए रहै हिकै अहाँके सिलाइ फड़ाइपर चौबिस घण्टा धिआन रहै हुनका आइ सीके दैके हइ हुनका बिहान दैके धरफरमे अहाँ अपन घरके काम करै हिए फेर सिलाइमे अहाँ लागि जाइ हिए जे सिलाइमे ई चीज देले छिए सिएके हइ हमरा ई चीज सीके देबेके होतै एतना आदमीनके टाइम देल हइ आइके डेट हमरा इतना साया सीके देबेके हइ आइ ब्लाउज सीके देबेके हइ आइ शर्टके कपड़ा हइ बौआके ड्रेसके सीके देबेके हइ हुनका इसकुल जाइके हइ ईसब सिएके पड़ै छिकै जे चाची बढ़िआँ सिए हकिन चाचीके अहाँ दिऔ फेरसे दीदी कहै हकिन हुनका दे देलिए हँ ब्लाउज सिएलए से अभी तक नहि सिलखिन हँ से कमहँ कम जल्दीमे सीके दिअऽ तऽ ओ हाली हाली अहाँ नहेलिए सोनेलिए सब खाना उना खाके रेडी होके फेर मशीनपर बैठै हिए तऽ हाली सिना सीके दै हिए ताहिके बाद हो गेल अहाँके टाइम बचल तब होइ गेलै जे ई कपड़ा हो गेलै सिआ गेलै तनि इहो कपड़ा रखल हइ इहो सी दै छिए अच्छासँ तऽ दीदी बोललखिन से कनिआँ सिआइ गेलै तऽ हम कहलिए हँ होइ गेलै अहाँ ले जाउ आओर पहिनके देखिऔ अच्छा आएल तऽ ओहि हिसाबसँ सिअल जाइ हइ अहाँके हो गेल तऽ साड़ीमे लेश जइसे उघरि जाइ छै तऽ ओहोपर बोलै हकिन दीदी तनि इहोपर पूरा सिलाइन चलाइ दिऔ तऽ इहो सिलाइन चलैली तऽ आब हो जे दुनू कता कोर मोड़ि दिऔ तऽ ओहो से मेँही से पतला करिके अहाँके वएह से सिएके पड़ै हइ सिबै तकर बाद दीदी हे हो गेल अहाँ देखिऔ देखलाके बाद हँ कनिआँ अहाँ ठीक करि देलिए अच्छा करि देलिए तऽ ई कपड़ा फेकाइए ने जेतै रहै सी देलिए तऽ अच्छा हो गेलै तऽ ई किछु दिन पहिन लेबै पहिनलाके बाद होइ हइ तऽ अच्छा लगलक तऽ आओर आएल फेर सिबे दीदी अहाँ अच्छा सिए छिए तनि ईपर सिएनि चला दिऔ ने जे बौआके ड्रेसे उघरि गेलै इसकुल जाइके हइ तऽ इहो तनी सी दिऔ फटि गेलै तनि जल्दीमे टाइम नहि हइ तऽ सब काम छोड़िके हुनका इसकुल जाइके लेट होइत रहै छिकै तऽ टाइमपर हम सीके दे दै छिए जे इसकुल जेथिन फटल पुरान रहै छै तऽ आबै हथिन लै कऽ तऽ सी दै हिए सिलाके बाद अपन गेलक अपन बच्चा तैआर होके तऽ अपन पहिनके गेलक इसकुल तऽ अच्छा रहै छै अच्छा रहलाके बाद फेरो आबै हकिन दीदी ई तनि सी देबै तनि हमरा नहिरा जाइके हकै कपड़ा सी देबै तऽ अच्छा रहतै नोते पिहानी पुरै जाइके हइ ताहि काममे सिलाइ फड़ाइ तऽ जानबे करै हिए जे कतना टाइममे कतना चीज सिएके पड़ै छै अहाँके हो गेल से

ड्रेसके कपड़ाके पैजामा काटिऔ अहाँ टाइम से सही से दिमाग लगाके शर्टके कपड़ा काटिऔ सही से दिमाग लगाके जे केन्ने गला कटतै केन्ने बाजू कटतै आओर केन्ने कॉलर बनतै आओर केन्ने अहाँके बटम पट्टी बनतै आओर केन्ने काज पट्टी बनतै ई सब धिआन से सिअल जाइ हिकै तखनी जे केन्ने कोनमे कोन धागा लगतै कोनमे कोन बटम लगतै कोनमे कोन काजलग अच्छासँ बनतै कोनमे कोन किधर से कॉलर जोड़ेतै कि उल्टा जोड़ेतै कि सीधा जोड़ेतै अहाँके ईसब सही से सिएके पड़ैए